तकनीकके क्षेत्रमे देखबै तऽ अभीके जीवनमे बहुत सारा बदलाव आबि गेलैए ठीक छै पहिले जेना आदमी की रहै जेना अगर पैसामे पासमे अगर पाइ नहि छै ओकर निकालल नहि छै ओकर हाथमे अगर पाइ नहि छै तऽ ओकरा कोनो भी चीज खरीदना दुसवार भए जाइत रहै ठीक छै आइके जमानामे ई जरुरी नहि छै अहाँ लग बस एक कार्ड यऽ या फेर मोबाइल यऽ मोबाइलके फोनके माध्यमसँ यूपीआइके माध्यमसँ हमसब जे छै कतहुँ भी पैसाके दिक्कत हमरा नहि होइत छै केओ भी कतहुँ भेजैमे जेना पहिलका बहुत दिक्कत होइत रहै पहिले भेजैके लिए ओ अथिके माध्यमसँ बैंकके या फेर अथिके माध्यमसँ जे छै डायरेक्ट नहि जाइत रहै हाथके द्वारा ककरोसँ पठा दए रहै या फेर बहुत दूर रहै तऽ भेजैके लिए डाकके माध्यमके उपयोग करल जाइत रहै हलाँकी आब दिक्कत नहि छै आब सेकण्डो नहि लागै छै आरामसँ पैसा कतहुँसँ कतहुँ कोनो भी दुनिआमे कतहुँ बैठल छी ओतए पहुँच जाइ छै सबके माध्यमसँ ई सबके देखै छियै आ दोसर की छै आदमीकेँ दौड़ै पड़ै रहै कोनो भी काम कराबएला आब फोनेके माध्यमसँ भए जाइ छै या आरो कोनो माध्यमसँ भए जाइ छै फोर्मे सब रहै पहिले भेजल जाइ रहै डाकके माध्यमसँ कोइ भी विद्यार्थीके अगर तैयारी करै छै एग्जामके तऽ ओकरा फॉर्म भरैमे दिक्कत होइ रहै आब दिक्कत नहि होइ छै आब आरामसँ भए जाइ छै कतहुँसँ भी ओ कए सकैए ई सब चीजके तकनीकके बदलाब देखि रहल छिऐ आइके जमानामे फोटुवे सब कथियो रहै छै कोनो भी चीजके माध्यमसँ गाड़िये बुक करना छै कतहुँ जाना ही छै या कतहुँ हराए गेलहुँ तऽ ओतुका जगह की छै गूगल सबके माध्यमसँ मोबाइल छै तऽओकर माध्यमसँ या लोकेशनेके माध्यमसँ पता कएल जा सकैए कतहुँ जाएके लेल ककरो पूछैके भी जरुरत नहि पड़ै छै बहुत जगह ई सब चीजके बहुत लाभ भेलैए